नओ हजार नओ सओ सए निनानबे दस हजार पाँच नओ हजार पाँच सए अठासी आठ हजार छओ सए सन्तानबे छओ हजार पाँच सए नबे